खेतीमे जैसेकि मकई भेल गेहूँ बजरा धान बहुत सा एसन किछु भेल जे उगाबल जाइ छै जैसे कि किछु जानवरे घुसि गेल गाय घुसि गेल बकरी घुसि गेल ओकरा खायकऽ पूरा खराब करि देल तऽ एहिमे कोन कार्य करियै जे ओ हमर सबकिछु बचि जाय जैसे कि गोबरमे बहुत सारा खाद आबै छै कैमिकल थायमेट सबकिछु दे कर कीड़ा मारल बकरी खाय लऽ सबकिछुके हम बचाय सकियै एसन ही सबकिछु करै लऽ पड़ै छै खाद देल पानि टाइम टू टाइम देै लअ पड़ै छै धानमे तऽ सबसँ जादा ध्यान दै कऽ पड़ै छै गेहूँमे भी इएही किछु कार्य इएही छै एसने छै बहुत सारा एसन तरीका छै सब्जी उगाना ई कार्य करना जैसेकि मकई मकईमे तऽ सबसँ जादा परेशानी पानि पड़ि गेल तऽ हमर सबकिछु बर्बाद मेहनत बर्बाद भेल अहाँके टाइम बर्बाद भेल सबकिछु समा मकई के फेर झाँप तोप सम्हालना पानि देना सीञ्चना बोना सब मेहनतके कार्य छै ओकरामे अगर पानि पड़ि गेल गाय घुसि गेल बकरी घुसि गेल सभ हमर व्यर्थ होइ जाइ छै ने तऽ ई लऽ कऽ सभ सुविधा राखै लए पड़ै छै मोटर पानि देना खाद देना गाय बकरीसँ थोड़ा ध्यान देना हरचीजके ख्याल राखऽ लऽ पड़े छै तब हमर ओ मेहनत के फल अच्छा उपजा अबै छै

बजरा मकई मकई गेहूँ धान भेल ई सबचीजके सम्हाले पड़े छै समझू ने जेनाकि धान धानमे तऽ बहुत टाइम पानि पड़ि गेल तऽ हमर सभ खेती करल मेहनत करल सब बर्बाद भए गेल एहि लऽ कऽ सबचीजके ध्यान राखै लऽ पड़े छै